नेटवर्क एतऽ बहुत कम रहय छै तहूपर जीओ सिम जीओ नेटवर्क एयरटेल दुनू काम करय छै लेकिन कभी कभार लाइनक समस्याक चलते टावर नहि चलय छै तखन बन्द रहय छै तखन काम स्लो करय लागय छै आओर बैंक नेटवर्किंगके ओहो काम करय छै एतय आओर तकर बाद जे छै ई गाममे अनेक तरहक सु सुविधा नहि छै जेनाकि सरकार भवन नहि बनल छै तकर लेल प्रयासरत छै एतऽका लोक लेकिन एखन तक कोनो काम अग्रसर नहि भेलइए आब विगत दिनमे रेलक सुविधा सेहो मिलय वला छै लेकिन एखन तक जगह चिन्हित भए गेलय रेलवे लाइनके लेकिन एखन तक काज सञ्चालित नहि भेल छै आर गाममे एकटा इन्टरमीडियेट इसकुल छै ओकर अध्यापक सम ससमय आबय छै लेकिन इसकुलके जागरूकति ओते नहि छै भेल डेवलप नहि भेल छै जगहके विकास नहि भेल छै छोड़िये दिअ यौ